ہیلو یہ ہم كوایک رڈیو كوپن ملا ہے جی پچاس روپے كا تو اس كے رڈیو كرنے كا كیا طریقہ ہے كیسے رڈیو كیا جا سكتا ہے یسٹرڈے ملا ہے ابھی جی ابھی نیكسٹ نیکسٹ میں نیکسٹ آڈر میں میں رڈیو كرنا چاہتا ہوں كیا كیا طریقہ ہے اس كا ریڈنگ كرنے كا جی ہاں جی جی ہاں اوكے اوكے اوكے اوكے آئی ول ڈو اوکے